बिहारमे मुख्यतः बिहारके जे छै से अर्थव्यवस्थामे कृषिके बहुत बड़का योगदान छै बिहार जे छै से कृषि आधारित राज्य छै एहि से पहले किछु औद्योगिक व्यवस्था सेहो छलै जखन कि बिहार जे छै से बिहार आओर झारखण्ड एक छलै लेकिन जहिआ से झारखण्ड अलग भेलै तऽ तकर बाद जे छै एहिठुनका मुख्यतः जे छै से कृषि छै आओर किछु अर्थव्यवस्थामे आओर किछु किछु योगदान सभ किछु किछु छोट छोट फैक्ट्रीके सेहो छै जे छोट छोट जे छै से नया नया जे खुदरामे जे छै से काज होइत छै जेकर अन्तर्गत जे छै से खुदरामे काज जे किछु लोक जे छै से अपन छोट छोट काज किछु आदमी लोहा लक्कड़के काज कयलाह जेना वेल्डिङ्ग शॉप खोलि लेलक किछु जे छै से अगरबत्ती बनाके जीवनयापन करैत छथि किछु जे छै से एहि प्रकारसँ गाड़ी घोड़ाके सर्विसिङ्गके लऽ कऽ काज करैत छथि छोट छोट अर्थव्यवस्था छै ओहिठिमा छोट छोट काज होइत छै मुख्यतः कृषि आधारित छै कृषि एकर बहुत बड़का जे छै से अर्थव्यवस्थामे योगदान दै छै